دیکھیے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جو دیتا ہے وہ اپنے پریوار کو دیتا ہے پریوار جو ہے اُس کے لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے اُس میں اُس کی ماں ہوتی ہیں ماں باپ ہوتے ہیں بیوی بچے تو ایک پریوار ہی اُس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے باقی تو سماج تو ہے ہی کہ ہر وقت میں کبھی بھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک دوسرے کو تو سب سے زیادہ جو چیز کی اہیمت ہوتی ہے وہ اپنے پریوار کی ہوتی ہے